आमचे घरान चार माजरां आनी पांच सुणीं अशीं ती एकूण णव जनावरां आमच्या घरान पोसलेली आसा तांकां सगळ्यांक आमी एक एक नांव दिलां जशें की एक माजराक नुरी एक माजराक सिंपान एक माजराक काळू आनी एक माजराक गुंड्या आनी चार सुणीं आसा एकाचें नांव मिरा एकट्याचें नांव कबीर एकट्याचें नांव परी एकट्याचें नांव काली आनी ती आमच्या बरोबर घरान रावता तांकां आमी चडशें सोडून दवरतात सो ती आमचे मदीं इनवोल्व जाता तेतूंतली एक दोन माजरां आसा जी रातची आमचे बेडीचेरच न्हिदता तांकां मेन म्हणल्यार मनशांची चड माया आसा आनी एक माजर आमचें तें फक्त व्हेज तें नोन व्हेज खायना तशेंच आमचे कुत्री आसा ती दुसरे भायले मनशांक घरांत घेनात तांकां इफ कोण आयलो जाल्यार तांकां बांदून दवरचें पडटा